योग मुद्रा मेरा पसंदीदा योग मुद्रा सुखासन है जी हाँ सुखासन सुखासन में ही बैठके आप योगा का आराम से योगा कर सकते है जिसमें जिस मुद्रा में आपको बैठने में आपको किसी भी प्रकार कि समस्या नहीं होती सुखासन में ही आप बैठके अपने हाथों की हथोलियों को आगे फैला के चिन मुद्रा वायु मुद्रा प्राण मुद्रा को बनाते हैं जी योग आपको अगर अलूनोम विलोम करना है तो तो भी आप सुखासन में ही बैठिए आपको ध्यान में रहना है आपको अपने हाथ की हथेलियों को अपनी नाभी से लगा के बैठना है अपने साँस सों को महसूस करना है आपको मेडिटेसन के लिए आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं हर चीज़ के लिए सुखासन ही सबसे अच्छा है इस सुखासन की सिथित में बैठने मैं किसी को भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती और योग का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठने के लिए आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं लिक ताड़ासन में भी बैठ सकते हैं कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं लेकिन सुखासन में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है जो हमारे पैर की माँस्पेशियों को काफ़ी आराम देती हैं